भारत मे बढ़ैत जनसंख्या के हिसाब से लोग बेरोजगारे जादा हो रहल है आओर ई बेरोजगारी के खतम करय के लेल लोग प्राइवट नौकरी अपन व्यवसाय अपन खेती बारी सब किछु करै छै लेकिन अभी के टाइममे लोग यूट्यूबके ही यूट्यूब पर अपना चैनल बना करके ओहि पर कंटेंट डाललक अपन क्रीयटर बना करके डाललक कोइ भी ट्रैवलर कैलक तऽ ओहि पर अपन डाललक कोमेडियन सब आदमी वीडियो बना करके डाललक जैसे लाइक भेलक सब्स्क्राइब भेलक आओर जैसे की यूट्यूबरके तरफ से पैसा मिललक आओर लोग अपन पैसा अपन भरण पोषण भी वैसे कैलक आओर अभी के टाइममे है की हर युवा हर हर इंसान अपन जीवन के जीवन गुजारा करय के लेल कोनो ना कोनो रोजगार खोजै छै जैमे यूट्यूबरके सहायता से लोग जादा कमा रहल है